संगीत हिकु अहिड़ो आहे जंहिंसां पंहिंजो मनु ऐं मनु ऐं शरीर खे सुकून ऐं शांती मिलंदी आहे त इन प्रकार संगीत मां जाम डुकण जे टाइम ॿुधंदी आहियां छो त सुबुह जे टाइम अगरि डुकऊं था त त मूलमंत्र ऐं हिकदमु स्लो म्यूज़िक वारा हिकदमु स्लो म्यूज़िक वारा संगीत ॿुधंदी आहियां जंहिंसां मन खे शांती मिलंदी आहे ऐं पंहिंजो ध्यानु सॼो पंहिंजी डुक ते ई केंद्रित थींदो आहे न कि हिते हुते हलणु वारो शयुनि में पंहिंजो ध्यानु वेंदो आहे हिन लाइ हलिको ऐं हिकदमु स्लो आवाज़ ते रखी करे मु म संगीत ॿुधंदी आहियां जंहिंमें मूलमंत्र अचनि था स्लो वारा सुठा भॼन अचनि था ऐं ओम शां ओम वारा जेको मंत्र आहे उओ ध ध्यानु लॻाइण लाइ जाम सुठो आहे त उहो बि ॿुधी करे पंहिंजी डुक कंदी आहियां तंहिंसां मुंहिंजी मुंहिंजे दिलि ऐं दिमाग़ खे शांती मिले ऐं मुंहिंजो सॼो ध्यानु मुंहिंजी डुक ते ई हुजे न कि हिते हुते हलण वारियूं शयुनि में मुंहिंजो ध्यानु वञे ऐं अगरि घणेई दफ़ा मां डुकण टाइम संगीत खे नथी ॿुधां त शांतीअ सां ग गार्डन बाग़ीचे में वञी करे डुकंदी आहियां त हुते जेके पखी आहिनिहुअ पंहिंजी अलॻि अलॻि आवाज़ में हिकु मधुर धुन उहे ठाहींदा आहिनि उहो धुन खे ॿुधंदी आहियां त उन सां बि मुंहिंजो ध्यानु डुक ते ई केंद्रीत थींदो आहे त ऐं मन खे शांती मिलंदी आहे केॾी महिल झिरकिनि जो आवाज़ु केॾी महिल मु तोतनि जो आवाज़ु कोयलुनि जो आवाज़ु मैना जो आवाज़ु एॾो सुठो एॾो शांती मिलंदी आहे न मन खे त मां घणेई दफ़ा संगीत न ॿुधी करे हुन प्राकृतिक फ संगीत खे बि ॿुधंदी आहियां ऐं जेसां मन खे सुकून और शांति मिलंदी आहे ऐं जेतिरो टाइम बि डुकण में लॻंदो आहे उहो पंहिंजे शरीर खे तरो ताज़ा करे छॾंदो आहे इन प्रकार मां ॿई कंदी आहियां कॾहिं संगीत खे बि ॿुधंदी आहियां कॾहिं प्राकृतिक संगीत जेको भगवान तैयार कयो आहे उहो बि ॿुधंदी आहियां ऐं ऐं मंत्र इहे सभु ॿुधंदी आहियां इन सां मुंहिंजा ॿ कम हिक साथ थी वेंदा आहिनि डुकण जो डुकण बि थी वेंदो आहे ऐं भगवान जी भक्ति बि थी वेंदी आहे जेसां दिल दिमाग़ खे ऐं पंहिंजी नसुनि खे शांती मिलंदी आहे ऐं सॼो ॾींहुं पोइ ने प्रकार जाम सुठो वेंदो आहे ऐं सॼो ॾींहुं पंहिंजे कमनि जो जेको ध्यानु हूंदो आहे पंहिंजे कम ते ई लॻियलु हूंदो आहे जंहिंसां दिमाग़ में ॿियूं कहिड़ी ॻाल्हियूं कोन ईंदियूं आहिनि त मनु ऐं चित्त ॿई शांति रहंदो आहे इन प्रकार मां डुकण जे टाइम संगीत जो इहो उपयोग कंदी आहियां